इंटरनेट से हमें यह जानकारी का पता चलता है कि जैसे कि हम घर बैठे ही हर चीज़ का अनुभव लगा सकते हैं कि आज कौन प्रधानमन्त्री बना है कौन सी एम बना है कौन क्या कहाँ दुर्घटना हुई है कौन सी काम कहाँ पर किए जा रहे हैं जैसे कि अयोध्या में हम घर बैठे सारी वीडियो सारी सेवों पर घर बैठे ही सब पोस्ट देख रहे थे कि वहाँ पर राम लला मन्दिर का आयोजन किया जा रहा वहाँ मोदी भी आए हैं प्रधानमन्त्री मोदी भी आ चुके हैं और सी एम योगी भी आए हैं और अपने तरीके से उन्हें पुष्प आदि अर्पण कर रहे हैं ताकि उन्हें आने जाने में कोई रुकावट ना हो और हमें इंटरनेट द्वारा ये पता चलता है जैसे कि हमें कोई पढ़ाई लिखाई के ही बारे में जानकारी ये जानकारी करनी है तो उस जानकारी से हमें वो जानकारी लेने में हमें इंटरनेट द्वारा ही पता चलता है जैसे कि हमें कोई ये सवाल फँस जाता है या कोई गूगल से हमें कुछ पूछना होता है तो इंटरनेट ही द्वारा हम ये प्राप्त कर लेते हैं अगर कोई समाचार सुनना हो मोबाइल द्वारा ही मोबाइल के इंटरनेट द्वारा ही उसे अपनी जानकारी को हम प्राप्त करते हैं क्योंकि हम घर बैठे अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं खुद पढ़ सकते हैं इंटरनेट से हमें बहुत सारे पोस्ट पता चलते हैं जैसे कि एक दूसरे के बारे में कि कहाँ पे लड़ाई हुई कहाँ पे क्या हुआ ये इंटरनेट द्वारा ही अपने घर बैठे जानकारी ले सकते हैं जैसे कि ए एक बार हमने सुना था कि वहाँ पे बहुत भीड़ के मारे भगदड़ मची और भगदड़ मचने में बहुत से लोग घायल हुए कई लोग ये खत्म हो भी चुके हैं इसलिए हमें यह यह जान राज्य और देश के बारे में जानने में मदद करता है इंटरनेट से जानकारी हम इस तरह प्राप्त करते हैं जैसे ना जाने कितने लोगों की दुर्घटना होते होते हुए हम होते अपनी आँखों से भी देखा है कि मोबाइल पे टी वी पे रेडियो पे सब लोग सब चीज़ों पे पहले ये था कि जब न्यूज़पेपर आता था उसमें हम पढ़ते थे अब ये है कि हम घर बैठे जैसे कि अपने इंटर मोबाइल पे ही देख लेते हैं कि कहाँ पे लड़ाई हो रही है कहाँ पे योगी जा रहे हैं कहीं पे मोदी जा रहे हैं कहाँ पे क्या किया जा रहा है कहीं पे कुछ हुआ है उसके सुविक्षा अनुसार हम अपनी घर बैठे सब कुछ कर लेते हैं ऐसे ही नहीं जैसे कि हम इंटरनेट से अपने आने वाले बच्चों को भी अपने अपने से ज़्यादा जागरुक जागरुरता प्राप्त करेंगे कि उसे भी वो अनुभव हो कि इंटरनेट से हमें कौन सा लाभ मिलता है ये भी लाभ मिलता है जैसे कि हम कोई काम करना हुआ या कोई फँस कहीं फँस गए हैं हमें किसी चीज़ की जानकारी जानना या कहीं रास्ते में जा रहे हमें रास्ता नहीं पता है जैसे कि हमें हम उस गली से गुज़रे उस गली में हमें किसी का रास्ता अगले रास्ते का जानकारी नहीं है उस जानकारी के लिए हमें उस जानकारी के लिए हमनें नेट ऑन किया इंटरनेट पे हमने डाल दिया कि हमें इस जगह जाना है उस जगह का पता वो तुरंत हमें बताता है उसी के आधार हम चले जाते हैं इसीलिए कहा गया सरकार ने जो इस मोबाइल को रेडियो को टी वी को न्यूज़पेपर को डाला है तो बहुत अच्छा लॉन्च किया क्योंकि इससे हम सब लोग बहुत जागरुरता प्राप्त कर चुके हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसलिए इंटरनेट ने हमें बहुत ही जानकारी प्राप्त करने की मदद की है और देश में ना जाने कितने कितने प्रोडक्ट भी बनवा बना चुका है वैसे कि हम ही हम अपने द्वारा इंटरनेट से इंटरनेट से अब इंटरनेट से बहुत से घर बैठे बैठे जैसे हम अपने घर बैठे हैं और हमें देखना है किसी ने बताया कि वहाँ लड़ाई हो रही है अब उस लड़ाई को हम कैसे देख सकते हैं वहाँ जाके वहाँ तो जा नहीं सकते मोबाइल है तो मोबाइल पे देख लेंगे डालेंगे फ़लाना फ़लाना है औ उसपे डाल दिया कि हमें उसकी जानकारी चाहिए इंटरनेट से हमें वो पता चल गया कि हाँ वहाँ पे लड़ाई हो रही कैसे हुई क्या बात है क्यों हुई हमें इसके बारे में भी पता चल और जैसे कि नहीं हमारे घर पे मोबाइल है नहीं वो है रेडियो तो रेडियो से भी पता कर लेंगे और अदर उस वो भी नहीं है तो हम टी वी न्यूज़ खोलेंगे वहाँ से भी पता कर लेंगे इसलिए हमें इस जानकारी के लिए बहुत ही इंटरनेट को जानने के राज्य और देश के बारे में जानने में बहुत सी मदद की है